आमच्या वाठारांतले पारंपारीक खेळ म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार फुगडी आसा त्यो फुगडी आमी चवथीच्या दिसांनी तश्योच सरस्वतीच्या दिसांनी दुर्गा पुजनाच्या दिसांनी तश्योच आमी खेळटात आनी दुसरो खेळ पारंपारीक खेळ म्हणल्यार धालो आसा त्यो आमी कार्तिक पुर्णिमाच्या रात्री पंदरा रात्री आमी त्यो खेळटात सो गांवच्यो आमच्यो गांवाच्यो वाठारांतल्यो चेडवां बायलो हो आमी धालो खेळ खेळटात आनी तिसरो म्हणल्यार आमचो शिगमो जाता तो शिगमो आमच्या मार्च म्हन्याच्या त्या त्या फर्स्ट पयल्या आठवड्यांत जाता आनी तो शिगमो खेळपा खातीर आमचे युवा तरणाटे भुरगे वता शिगम्याच्या दिसांनी आमचे सगळे घरा कडचे लोक सगळे कामां करपाक तयारी आसता शिगमो जातकीच आमची एक व्हडली जात्रा जाता थंयसर आमगे शिगम्याचो सगळे सोंपता